नैजि जानुवारि नै रोजा जिगु जिसे दिसेम्बर नै रोजा थाम जिदाइन जुन नै रोजा गु नैजिस्नि मार्च नै रोजा नैजि गु फेब्रुवारि नै रोजा जिबा